हॅलो गूड मॉनींग मॅडम किदें जालां तुमकां किदें जालां मॅडम किदें मॅडम जालां हा अच्छा मॅडम अच्छा आनी किदें जाता मॅडम तुमकां

अशी मात्शी घुंवळ आयिल्ल्या भाशेन दिसता उदक बी वेवस्थीत पितात न्ही मॅडम तुमी उदक बी पिता न्ही हा ह्या दिसांनी गर्मी जाता म्हणटकत उदक बी चड पिवपाक जाय आ हांव तुमकां तपासतां तर प्रॅशर चॅक करुयां तुमचो आनी किदें जाता खंय दुखता बी छातयेन बी दुखता तुमच्या पांय दुखता हा हा पळयता आ छातयेन बी तशें दुखता तुमकां पयलींच्यान बी अशें आ केन्नाय दुखता हा हा बरें बरें हा राव तपासुयां आ तुमचो प्रॅशर तपासुयां मॅडम तुमकां प्रॅशराच्यो बी तुमी गुळयो घेतात आनी डायबीच्यान बी घेतात आ हा हा आ हा हा हा हा तुमी काल घेतिल्ली न्ही ही गुळी आ मॅडम तशें करप ना आ पळयात आतां आमी न्ही हांगा तुमी जेन्ना येतात न्ही हें सरकारी हॉस्पिटल कळ्ळें न्ही हांगा तुमकां न्ही गुळयोय बी मेळूंक शकतात तुमकां न्ही हांगा फुकट गुळयो मेळटात तपासपाचें बी आमी कांयच फी घेना कळ्ळें न्ही सो तुमी तुमकां जर केन्नाय बरें दिसना जाल्यार तुमी मुद्दाम येवपाक जाय ह्या सरकारी हॉस्पिटलांनी आनी तुमी चॅक करपाक जाय सादारण मनशाक न्ही हें हॉस्पिटल खरेंच बरें बऱ्यो बऱ्यो सुविधा हांगा तुमकां मेळूंक शकतात कळ्ळें न्ही आतां तुमकां प्रॅशराच्यो गुळयो जाय न्ही हांव तुमकां हांगा दिता तुमी मात त्यो कश्योच चुकोवं नाकात हा मॅडम तुमी कोविडाचें वॅक्सीन बी घेतलां न्ही हा हय मॅडम दिनदयाळ स्की हय दिनदयाळाच्या स्किमी वरवीं न्ही तुमी हांगा तुमची खंयची जाय ती तुमकां सुविदा मेळूंक शकता ह्या हॉस्पिटलान कळ्ळें न्ही हें सरकारी हॉस्पिटल आसा न्ही ताका लागून तुमकां मेळूंक शकता तुमी भुरग्यांक दिलां न्ही कोवीड तुमी भुरग्यांक कोवीड वॅक्सीन दिलां हा जर हा जर तुमी सॅकँड डोज जर घेवंक ना न्ही जाल्या तुमी भुरग्यांक हांगां घेवन येवंक शकतात हांगा न्ही आमी तुमकां तें वॅक्सीन तें भुरग्यांक तुमच्या दिवंक शकतात कळें आतां तुमी कॉलेजीन जर वचपाची आसा भुरगीं ता ताज्या पयलीं तें वॅक्सीन घेवप खूब गरजेचें आसा मॅडम हा कारण वेगळे वेगळे वायरल आतां चल्लां न्ही ताका लागून आनी प्रत्येक हाजें आतां डेंग्यू म्हणा टायफॉड म्हणा वेगळे वेगळे दुयेंसां जीं आतां येतात न्ही तीं मच्छरांक लागून येता ताज्या खातिरूय बी आमी जतनाय घेवपाक जाय सो ताजेंय बी तुमकां अवॅरनस हांगा ह्या सरकारी हॉस्पिटलान दितात कळ्ळें न्ही पूण एक लक्षान दवरा तुमकां जें दितात न्ही मॅडिसीन तें तुमी टायमाचेर घेवपाक जाय आ बरें मॅडम बरें मॅडम हा हय हय हय हय येवंक शकतात तुमी हा बरें बरें आ